नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते सर कुछ बच्चे आ गए हैं आठ दस हैं ये अपने कंपनी में नौकरी चाह रहे हैं तो सर इनका इंटरव्यू ले लें तो अच्छा रहेगा जी जी

सर बच्चे बहुत गरीब हैं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं इनकी गरीबी का ख्याल रखते हुए हाँ जी

सर चपरासी की दो जगह खाली है और बाबू की तीन जगह खाली है तीनों को ये एक एक बाबू हैं एक चपरासी है इसलिए बड़ी समस्या होती है बहुत समस्या है हाँ समस्या का समाधान सर आप ही कर सकते हैं जी जी जी जी जी जी जी जी सबका सभी लोग अपना अपना बायोडेटा सर ले आए हैं बायोडाटा के माध्यम से सभी पोस्टग्रैजुएट हैं सर एक लोग तो बीटेक हैं वह कह रहे हैं मुझे प्यून पर सर से कह कर के रखवा दीजिए हमने कहा हम सर से रिक्वेस्ट ही प्रार्थना ही कर सकते हैं सर वह बता रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ मेरा शादी विवाह हो गया बच्चे भी हो गए और नौकरी नहीं लगी सर से कह दीजिए की मेरा किसी तरीके से मुझे लगा दें या लगवा दीजिए

जी जी जी जी जी जी

जी जी

जी जी जी जी इसमें सर कुछ लोग तो बीएड हैं नेट सीटइट क्वालिफाइ हैं ये लोग कह रहे हैं कि हमको भी चपरासिये में रखवा दिया जाए हाँ जी जी जी जी जी हाँ जी

जी जी जी जी ठीक ठीक सर प्रणाम जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते